دلی میں بھارت کی آزادی میں کیا کردار نبھایا اٹھارہ ستاون کی پہلی جنگ آزادی غدر دلی اٹھارہ ستاون کی بغاوت کا مرکز رہا شاہ جہان آباد آجاد آج کی پرانی دلی میں باغیوں نے آخری مغل باداشہ بہادرشاہ ظفر کو اپنا علامتی حکمران بنایا فلیگ اسٹاف ٹاور کشمیری گیٹ کے پاس میں انگریز فوجی بغاوت کے دوران پناہ لیتے تھے دلی کی گلیوں میں سخت لڑائی ہوئی لیکن آخرکار انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا انقلابی تحریکیں بھگت سنگھ نے دلی میں انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی انیس سو انتیس میں دلی اسمبلی میں بم پھینکنے کا واقعہ آجادی کی تحری تحریک کا اہم حصہ تھا چاندنی چوک اور راج گھاٹ جیسے ملاقات پر مظاہرے اور انتقامی تحریکیں چلتی رہیں قومی رہنماؤں کی سرگرمیاں مولانا عبد الکلام آجاد مہاتما گاندھی پنڈت نہرو وغیرہ نے دلی میں جلسے ک کانفرنسیں اور مارچ کیے کانگریس کے کئی اہم اجلاس دلی میں مکمل ہوئے انڈیا گیٹ اور آزاد ہند فوج سبھاش چندر بوس کی آزادی آازاد ہند فوج کا مشہورنعرہ نارا تھا دلی چلو دلی ان کے خوابوں کا مرکز تھا جہاں وہ ترنگا لہرانا چاہتے تھے آزادی کا اعلان پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو دلی کے لال قلعے پر پہلی بار ہندوستانی پرچم ترنگا لہرایا گیا یہ پل دلی کو ہمیشہ کے لیے آزادی کی تاریخ میں سنہرے حروف میں درج کر